مہاراشٹرا میں مختلف مذہب اور آبادیوں نے ایک دوسرے سے تعامل کیا ہے اور ساتھ رہے ہیں ہندو مسلم تعلقات مہاراشٹرا میں ہندو اور مسلم اہم مذہب ہیں جو ہزاروں سالوں سے ایک ساتھ رہتے ہیں مغل راج میں آگرہ کے حکمران اور مہاراشٹرا کے شاہی خاندانوں کے درمیان شادیوں کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں مہاراشٹرا میں جوکہ ہزاروں سالوں سے موجود ہے مسلمانوں اور دیگر مذہب کے درمیان خوبصورت تعلقات رہے ہیں اور وہ مختلف مواقع پر ایک ساتھ کام کرتے ہیں ہندو مسلم یکجہتی مہاراشٹرا میں ہندو مسلم یکجہتی کی ایک خوبصورت مثال ہے جہاں مذہبی محافظت کے باوجود آبادیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ امن و محبت کے تعلقات برقرار رکھیں ہیں یہ سب صرف چند مثالیں ہیں جو مہاراشٹرا کی تاریخ میں مختلف مذاہب اب اور آبادیوں کے درمیان تعمل کی نمائندگی ہے